हाँ मुझे सब से अच्छा हिंदी का सब लगता है आप जिसे सब को रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं जैसे कि कोई सर वो हम से बड़े हों छोटे सब को आप से बुलाते हैं सब को भी अच्छा लगता है कि ये बंदा हमें रिस्पेक्ट दे रहा है जब कि हम को देना चाहिए तो भी हमें उसे आप बोलते हैं अच्छा लगता है सब को कि ये हम होशियार और इश्मार्ट लगते हैं जब हम किसी को आप बोलते हैं और हिंदी में जो स्वर होते हैं वो सब मेरे को सब से अच्छा लगता है एक शब्द शब्द नृत्य नृत्य सब मुझे बहुत पसंद है मुझे नृत्य बहुत अच्छा आता है मुझे बेस्ट अवार्ड मिला है नृत्य में तो मुझे सब से ज़्यादा अच्छा शब्द नृत्य ही लगता है और उस में ड्रॉइंग अनेक चित्रकला चित्रकला मुझे इतना लगता है कि चित्र की एक कला है जो मुझे बता